आङो मोनसे साहानि आबाद खालायनो नागिरदोमोन थिन बिघासो नोंनाव साहा फिफां दङ नामा बे दङ होननायखाय आं सोंहरदों ओमफ्राय दामफोरालाय बेसेबांथो ओमफ्राय बुरजा लायोबा खम मोनगोन ना मोना आंनो एसे बुरजा नांगौमोन थिन बिघासोनि जेनेबा फांसेआवहाय ओमफ्राय औ माबायदि गायगोन बेखौ मोजाङै मोनथियाखै आं एसे फोरोंहरबा मोजां जागोन नामा

औ ओरैनो ओरैनो फुलिखौ लाबोनानै सानबेसोनि उनाव गायनांगोन बेसे गोबाव औ सप्तासे औ थैनाय नङा ना गोबाव दोनबा थैगोन नामा होनदां सप्तासेसो दोनोबा थारमाने एसे बुरजा गायनाय जागोन ना थिन बिघासो गायस्लाबनो हायाबा गोबाव जायोबा थैगोन नामाबो सान्दों बिफांखौ

औ दे होम्बा आङो गाबोननो लायनाय जासिगोन दे गाबोन थांबानो थांनायनि सिगां फन खालामगोन होम्बा दोनथ'नोसै